ٹیکنالوجی میں ترقی نے ٹیکنالوجی میں ترقی نے آپ کے زندگی کو کیسے بدلا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ آ اسمارٹ فون انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے کون سی چیزیں استعمال ہیں آسان ہیں ٹکٹ ہوٹل بک بینکنگ ادائیگی خریداری کیسی بھی چیزیں کس چیز کسی بھی چیز کی بارے میں معمولات معلومات حاصل کرنا وغیرہ دیکھیے ٹیکنالوجی کی ویسے تو سب کچھ آسان ہو گیا ہے میری زندگی میں یہ سب کی سب کے لیے آسان ہو گیا ہے اس کے اندر تو ٹیکنالوجی اچھی ہے یہ ٹیکنالوجی ویسے بینک میں آسانی ہو گئی ٹکٹ لینا دینا وغیرہ پیسہ ادھر ادھر پہنچانا اور فون پہ بات کرنا کہیں بھی بات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کال پیسوں کا لین دین خریداری کچھ بھی فون پے وغیرہ یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جس سے پیسوں کا لین دین آر آسانی سے ہو جاتا ہے لوگ با چوری چکاری سے بچ گئے یہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے ویسے بہت آسانی ہو گئی ہے ہر چیز کی بہت اچھی چیز ہے ٹیکنوج یہ مجھے ہی بولنا چاہوں گا اسی وجہ کے بارے میں تو میں